السلام علیکم جی مجھے گھر کے کام کے لیے تار لینا تھا آپ الیکٹک شاپ سے بات کر رہے ہیں جی ہم کو گھر کے کام کام کروانے کے لیے تار کا ضرورت ہے وائرنگ کرانا تھا جی ہم کو وائرنگ کے لیے موٹا والا تار جو ہوتا ہے فیٹر والا وہ چاہیے تھا تو کیا پرائز چل رہا ہے ابھی اس کا جی ہم کو زیادہ تار چاہیے آپ پرائز بتائیے نا کتنا کیسے چل رہا اب تار ہم کو تار چاہیے پچیس تیس میٹر

آٹھ ایم ایم والا آٹھ آٹھ جی تو کیا پرائز چل رہا اس کا اچھا بیس روپے میٹر چل رہا لیکن یہاں پر تو دوسری دوکان میں تو کم بتا رہا آپ زیادہ بتا رہے گارنٹی تو سبھی گارنٹی تو سب شاپ والے دے رہے ہیں لیکن اس کی پرائز ہے سولہ روپے ہے گارنٹی تو گارنٹی تو مل رہا ہے دوسری دوکان میں بھی اچھا پنکھا میں جو وہ تار لگتا ہے وہ تار کیسے دے رہے پنکھا پتلا والا جو تار ہوتا ہے ریڈ والا اچھا تیس روپے میٹر اس کی کچھ گارنٹی اور ہے کہ نہیں وہ جیسے اگر اور سب دوکان سے جو تار آتا ہے اس میں شاٹ سرکٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر اچھا کوالیٹی کا تار ہے تو بتائیے ہم آپ سے ملیں گے شام میں آئیں گے آپ کے شاپ پہ جی جی ٹھیک ہے تب ہم آتے ہیں آپ کی دوکان پہ شام میں جی السلام علیکم